बचपन मे तऽ रोज हेलनाइयो जे छै ने से देह के अथीये छै आब तऽ लोग पैसा लगा लगा कऽ करैया आ तैयो नहि होइ छै आ हमरासबके तऽ रोज हमसब सौसे पोखरि एकबेर कऽ जाइ छलहुॅं हेल कऽ चलि अबै छलहुॅं बचपन मे त बहुत केलहुॅं लेकिन आब तऽ किछु नहि होइया जहिया से एतए एलहुॅं तऽ अँगना मे नहाए लगलहुॅं तऽ आब किछु नहि एगो छठि घाट जाइ छी तऽ ओहिदिन नहाए छी तऽ सब देखैत रहैया ईमहर के लोकसब जे अहाँ केना हेलै छी केना हेलै छी हमसब तऽ बचपन मे रोज हेलै छलियै आ आब तऽ पैसा लगा लगा कऽ करै छै तैयो नहि होइ छै तहन बच्चा सब जे छै तऽ आब लोकसब जाही नहि दै छै ने पोखरि जाय दै छै ने किछु कतौ नहि जाए दै छै जे बच्चा डूबि जायत ताहिके लेल नहि जाय दै छै आ हमरासबके त फ्री छलैया देहात मे रहियै फ्री रहै आइ ओहि पोखरि कालि ओहि पोखरि परसु ओहि पोखरि मे खूब फ़ैल सँ सब लड़की सब गेल अपन हेललक नहेलक सुनेलक आयल गार्जियन यदि कहबो केलक जे एते एते काले की करै छलाहा तऽ मटिया देलहुॅं आ आब आइकाल्हि के जुग मे त पैसो दए क करै छै नहि पोखरि छै कतौ हमरा त ओतए जहाँ हम मधुबनी जिला मे हम बहुत पोखरि छै घर घर पोखरि छै आ सीतामढ़ी जिला मे तऽ एकोटा पोखरि नहि छै पोखरि नहि छै तऽ लोक कहाँ नहाएत आ कहाँ किछु करत लोक जे मरै छै तऽ कले पर नहाए छै आ कले पर सबकिछु करै छै आ हमरासबके ओहिठाम तऽ गेट गेट पर पोखरि छै तऽ पोखरि मे सबचीज भेल जहाँ दाह संस्कार भेल आ की सब पोखरि मे नहेलक एहिठाम सब कले पर नहाइ छै एतए तऽ किछु के साधने नहि छै बचपन के बात सब तऽ बहुत छै लेकिन जहिया सँ एमहर एलहुॅं तऽ एमहर तऽ सबचीज के अथीये छै ने एगो छठि करै जाइ छै कतेक दूर ओहो मियाँ के पोखरि मे जाइ छै छठि करए बाभन सब ओहि मे छठि केलक आ ओहि मे से सब हमरासबके देखैत रहल जे अहाँ के केना हेलल होइया केना हेलल होइया एहि देहात के तऽ किछु केओ बुझबे नहि करै छै केना हेलै छै केना कि करै छै नहि करै छै तऽ बचपन के बात सब कथी कहु